दानि जुगाव बर' रावा गोबां नेवसि जानाय जोङो नुनो मोनो जेरै दस्रा दस्रा गुबुन जायगाफ्राव जोङो थांनानै रायज्लाय हैनो हाया बाहायनो हाया बर' रावा मिथि जाया बि बिफोरो जोबोर जोंनि थाखाय दुखु नांथाव खोथा बर' रावा खालि जोंनि गामि ओनसोल बर' गामि बिफोर गासैयावबो बाहाय जायो बिनि थाखायनो जोङो बेखौ गुबुन रावफ्राव गुबुन जाइगाफ्राव थांनानै बेखौ बुंहैब्लाबो जोङो बिसोरो मिथिया बर'आ सिनाइ जाया नाथाय जोङो बेखौ गासैयावबो बाहायजानो हानायनि मोनसे बेबस्ता लामाखौ जोङो लानो गोनां गोबां जाइगाफ्राव जाङो थाङो रायज्लायो नाथाय जोंनि रावफोरखौ बिसोरो मिथिया बुजिया बिनि थाखायनो जोङो गुबुन रावखौ बाहायनो गोनां जायो जोङो दायो साफ्रोमबो जोङो बर' गावनि रावखौ जोङो बाहायनो गोनां गुबुन गुबुन जाइगाफ्राव जोङो रायज्लाइनो बर'फोरखौबो रायज्लाइयोब्लाबो बर' रावखौ रायज्लाइयोब्लाबो जोङो बुजि जाया बिनि थाखाय जोङो गाहायाव थानाङो